नमस्कार बाईस हाँ ठीक है मोबाइल दुकान है ना

कौनसी मोबाइल कौन कौनसी है

लावा जलाई जो केतने का है हाँ तो कितने का है तीन हज़ार की

अच्छा ठीक हाँ कितनो कितना क़िश्त कटते है

हाँ हाँ ठीक है हाँ दुखे और चाही ना दु ठे

ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और कुछ का देखना कुछ नहीं देखना हाँ यार हाँ हाँ चाही

हाँ हाँ त चार्जर चाहे स्विइच आबै चौं ठीक है हाँ अच्छा ठीक

हाँ आधार दिए हैं और ठीक है अच्छा ठीक है लैके आ रहे हैं हाँ हाँ लगे तो देब ना हाँ

नहीं पु देंगे थोड़ा बहुत

ठीक है